जोंनि गामिआव बिदि ओंखारनायथ' गैया नाथाय मोसानाय आरो ड्रामायाव ओंखारग्रा दङ' मोसानायावथ' दा मेल्ला गोदान गोदान गथ'साफोर दङ' आरो दङ' सासे कालचारनि मानसि बैसो जाबाय बेबो एसे बेबो कालचारनिफ्रायनो गोदोनिफ्राय ओंखारग्रा बेहाबो नाम दङ' दा जोंनि गामिआव कालचार होनब्ला बे सासे आनै जायो आनैखौ गोसोखाङो कालचाराव बेबो दङ' होननानै बियो दा प्रग्रामफ्राव सावथुन दिन्थियो बिराद मोजां जायो बियो गावनो लिरो गावबो ओंखारो आरो गथ'साफोरखौबो लानानै फोरोंफायोबो सावथुनखौ ज'यै दिन्थियोबो स' बेनोसै कालचाराव